गए थे गाँव में सभी को परीक्षा चालू था यही चित्र बनाने का सबका तो उसमें गए थे फिर बहुत कोशिश करने के बाद बहुत न ऐसे डर सा लगता था जाए कि न जाए फिर भी गए फिर भी गए किए वही सब में कला दिखाने के लिए सबको जाना पड़ता था उसमें गए किए फिर गाँव का सब इकट्ठे हो के सब महिला जाते थे उसी में गए फिर अपना अपना कला दिखाए चित्र बनाएँ फिर ऊ दूसरे जगह रखा गया फिर वहाँ पर भी गए सब पास होने के लिए सब करने के लिए गए थे सब किए थे तो सब डर सा लगता था ऐसे जाए कि न जाएँ तो भी कोशिश किए जाने के लिए गए गए फिर वहाँ पर जो जहाँ हुआ दिए हैं चित्र बनाने के लिए पास होने के लिए फिर गए बनाए वहीं फिर दूसरे जगह परीक्षा हुआ उसमें भी गए जो कैसा है क्या है मन फिर ऊ सब महिलाओं मिल के गए गाँव में फिर गाँव में भी गए फिर गाँव में भी हुआ उसमें भी गए यही सब गए किए सब करने के बाद फिर आने लगा फिर चित्र बनाने आने लगा फिर बनाए फिर किए यही सब करते थे सब महिलाओं मिल के जाते थे अपना अपना हुनर दिखाने के लिए कला दिखाने के लिए गए किए फिर जब आने लगा फिर बनाते हैं और त्यौहारों में मनाते हैं यही सब करते हैं सभी मिल के जहाँ जहाँ रखा जाता है सभी के लिए वहाँ जाते हैं अपना हुनर दिखाते हैं और वही चित्र उत्र बनाते हैं सभी चीज़ों का जैसे पेड़ का हुए और पौधों का ये सब का रंगोली सब मानते हैं त्यौहार वही सब में बनाते हैं करते हैं यही सब में सीखे यही सब में आगे बढ़े पहले तो बहुत सारा डर लगता था फिर धीरे धीरे जाने लगे करने लगे फिर ऐसी ही हिम्मत मिल गया फिर करने लगे आने लगा ये सब किए सभी ने मिल के यही का सब करते हैं इसी तरह सीखे हैं इसी तरह किए हैं